लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने आसपास की जो भूमि है उसका गलत उपयोग कर रहा है जैसे कि पहले के जमाने में जब अल इंसान की फसल कट जाती थी तो वो जो भी उनकी फसल के बाद जो बचता था वो अपने पशुओं के लिए छोड़ देते थे लेकिन जो आज का इंसान है वो इतना ज्यादा लालची हो गया है कि जैसे ही अपनी फसल कटती है वो अपने खेतों में आग लगा देता है ताकि जल्दी से जल्दी दूसरी फसल का उपयोग कर सके दूसरी फसल को बो सके लेकिन इसकी वजह से हमारे जो पशु हैं हमारी जो जानवर हैं उनको सही से भोजन नहीं मिल पा रहा है जिन जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा परेशनी हो रही है सही से भोजन नहीं मिल पा रहा है और यहाँ वहाँ भटक रहें हैं वो और साथ ही साथ इतना ज्यादा आग लगाने के वजह से फैक्ट्रीयों के धुएँ के वजह से प्रदू प्रदूषणन इतना ज्यादा फै़ल गया है कि इंसान तो इंसान जानवरो को भी इसका सामना करना पड़ रहा है और इंसान ज्यादा से ज्यादा पॉलिथीन प्लास्टिक का उपयोग कर रहा है और उपयोग करने के बाद उसको हर कहीं फेंक देता है अब हर कहीं फे़क देता है इसके वजह से जानवर बहुत ज्यादा मासूम होते हैं उन वो इतने ज्यादा नहीं समझ पाते जिसकी वजह से वो बहुत बार प्लास्टिक पन्नी खा जाते हैं वो जाकर उनके गले में अटक जाता है और गले में अटकने की वजह से बहुत बार तो क्या होता है कि यदि किसी ने देख लिया तो वो निकाल देते हैं या मदद कर देते हैं डॉक्टर को बुला लेते अस्पताल पहुँचा देते लेकिन कई बार इंसान नहीं देख पाता या कोई नहीं देख पाता जिसकी वजह से वो पॉलिथीन या खा जाते हैं तो वो उनके गले में अटक जाते हैं और जो उनकी मौत की वजह भी बन सकती है और मौत बहुत बार हो भी जाती है उनकी तो और आजकल पहले क्या था कि इंसान अपने घर के बाहर जानवरों के लिए पानी के लिए छोटे छोटे बर्तन रखता था पानी भर कर लेकिन आजकल न कहीं पानी बचा है इतना ज्यादा जानवरो के लिए न कुछ जिसके वजह से जानवरो को बहुत ज्यादा सामना प करना पड़ रहा है परेशानियों का